ہلو جی ہاں آپ کی بات توصیف راج مستری سے ہو رہی ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اچھا تو باتھ روم آپ کا پرانا ہے نیا ہے اچھا اچھا تو کچھ آپ کے باتھ روم میں لیکیج وغیرہ ہے یا ایسے ہی آپ چینج کرا رہے ہیں اچھا اچھا لیکیج ہے اس میں سے اچھا تو صرف آپ کو فلور چینج کرانا ہے یا والس بھی ہیں اس کی اچھا دیوار کے بھی ٹائل چینج کرانے ہیں تو وہ کتنے فٹ تک کرائیں گے آپ چھ فیٹ سات فیٹ سات فیٹ اچھا اور ایریا کتنا ہوگا آپ کا کتنے اسکوائر فیٹ ہے سو اسکوائر فٹ ٹھیک ہے اور باقی اس میں جو ہے ہمارا جو چارج رہے گا اس میں ہم لیں گے آپ سے پینتیس روپے اسکوائر فیٹ

کیونکہ کیونکہ اس میں جو ہے تھوڑی محنت ہے کیونکہ دیکھیے پرانا آپ کا ٹائل ہٹانا ہے پھر اس میں واٹر پروفنگ کرنی ہے پھر واٹر پروفنگ کے بعد جو ہے اس کو فیس کرنا ہے پورے لیول کر کے باتھ روم کا ڈھال دیکھنا ہے پھر ہم زمین کے ٹائل لگائیں گے پہلے فلور کے پھر اس کے بعد چھ چھ فیٹ کے ٹائل لگائیں گے اور باقی جو کٹس وغیرہ آئیں گے آپ کے ٹیپ کے نل کے وہ بھی ہم اس میں کٹ کر کے دیں گے تو لگ بھگ اس کام کو اس کام کو ہونے میں لگ بھگ جو ہے پانچ سے چھ دن لگیں گے اور سو اسکوائر فیٹ ایریا ہے آپ کا جی اور سو اسکوائر فیٹ ایریا ہے تو پینتس سو روپے سے دیوار کا تو جو ہے پینتس سو روپے ہو گیا اور باقی جو ہے فلور کا میں دیکھ کے بتا دوں گا واٹر پروفنگ کا کیا چارج ہے کیا نہیں ٹھیک ہے جی تو آنا کہاں ہوگا ویسے مجھے دیکھنے کے لیے غازی آباد میں ٹھیک ہے عثمانی صاحب تو ٹھیک ہے ملاقات آپ سے ان شاء اللہ آنے والے اتوار میں میں آپ سے آتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ او اوکے